दस हज़ार छः सौ पचपन हज़ार आठ सौ नब्बे हज़ार पाँच सौ एक लाख सत्तर हज़ार पाँच लाख छियासठ हज़ार आठ लाख पाँच हज़ार